مجھے فوٹو لینے میں بہت ہی اچھی لگتی ہے جہاں بھی دیکھتی ہوں جانور آر کو فوٹو لینے لگتی ہوں جیسے میں پہاڑ پہ گھومنے بھی جاتی ہوں وہاں بھی فوٹو لینے لگتی ہوں شہر سے گئی تھی شہر میں بہت اچھی اچھی بلڈنگ تھی وہاں بھی جا کے فوٹو کھینچنے لگی دلی گئی تھی دلی میں بھی بہت اچھی اچھی بلڈنگ تھی وہاں بھی فوٹو کھینچنے لگی ایک جگہ گئی تھی گھومنے کے لیے بہت ہی اچھا لگا تھا مجھے گھومنے میں اس جگہ پہ بھی میں فوٹو لی تھی تھی اس لیے اس کے بعد ہم پٹنہ آئے تھے پٹنہ چڑیا گھر گئے چڑیا گھر میں بہت سارے جانور کو بھی دیکھے تھے وہاں بھی ہم فوٹو لیے بہت ہی اچھی اچھی جانور بھی تھی اور بہت ہی اچھا لگ رہا تھا ایک بہت ہی اچھا لگ رہا تھا جس جگہ پہ ہم گئے تھے وہاں پہ بہت ہی بڑی بڑی بہت ہی اونچی اونچی بلڈنگ تھی اس لیے گھومنے میں اور فوٹو لینے میں بہت ہی اچھی لگ رہی تھی اور وہاں سے جب ہم گھر آئیں تو ہماری فرینڈ سب اس جگہ کا فوٹو دیکھ کے بولی کہ ٹھیک ہے مجھے بھی دینا ہم کو بھی لینا ہے فوٹو تب میں اس کو اس جگہ کا بلڈنگ آ کا فوٹو دی بہت ہی اچھی لگ رہی تھی وہ فوٹو اور تب اپنے گاؤں میں جنگل میں گئے تھے جنگل جا کے فوٹو لیے تھ ے آکاش کا بھی فوٹو لیے تھے بہت ہی اچھا لگا ہم کو پیڑ آر کا بھی فوٹو لیے بہت ہی اچھا لگا جس میں بہت ہی بھاری جنگ